جی ہاں اس علاقے میں اقلیتی مذاہب موجود ہیں مسلمان یہاں کی ایک نمایاں اقلیت ہے مسلمانوں کی آبادی سولہ پوائنٹ ایٹ سیون فیصد ہے اس کے علاوہ بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں بدھ مت کے پیروکاروں کی شرح زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فیصد ہے سکھ بھی اس علاقے میں موجود ہیں سکھ آبادی کا تناسب بھی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فیصد ہے یہ تمام اقلیت مل شمار ہوتے ہیں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں بودھ مت اور سکھ نسبتاً بہت کم تعداد میں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی تنوع موجود ہے یہ معلومات مردم شماری یا سرکاری ڈیٹا پر منحصر ہے